हिक मास्तर खे स्कूल में ॿारनि लाइ घणी शयुनि जी ज़रूरत पवंदो आहे जीअं हू ॿार खे सुठी तरह सां स्कूल पाढ़े सघे सभ खां पहिरों त असांखे स्कूल जो जेको वातावरण आहे उहो तमामु शुद्ध हुअणु खपे हवादार हुअणु खपे ॿार खे वेहण जी जॻहि सुठी साफ़ु सुथिरी हुअणु खपे ॿारनि खे बि उन जंहिं बि विषय में हो पढ़े थो उन विषय जा किताब हुअणु तमामु ज़रूरी आहे जंहिं सां उहो पाण जी शिक्षा खे अॻियां वधाए सघे मास्तरनि जे लाइ स्कूल में जेके आहे ईअं बि घणी शयूं किताब कापियूं उन्हनि शयुनि जी घणी मात्रा में उपलब्ध हुअणु खपे ऐं हिन वक़्ति जेके सिंधी ख़ासि करे स्कूल आहिनि उन्हनि में कुझु शइ जी उपलब्ध कोने जंहिंमें प्रमुख आहिनि असांजा किताब घणियुनि ई विषय जा सिंधीअ में किताब अचनि उन खां हो उन्हनि खे असां हिंदीअ मां सिंधीअ में हो पढ़णो पए त किताब स्कूल में घटि मात्रा में उपलब्ध आहिनि जेके हुअणु तमामु ज़रूरी आहिनि ऐं घणनि इस्कूलनि में त ॿारनि खे वेहण लाइ चङी मात्रा में का जॻहि उपलब्ध कोने का कुर्सी का टेबल कोने का जेके करे ॿारनि खे परेशानी अचे थी ऐं ईअं स्कूल में शयूं हुअणु तमामु ज़रूरी आहिनि